हमसभ हिन्दू धर्म भारतीय संस्कृतिके मानयवला छियै यहाँके संस्कृति विचारमे जीवन जियैके आर्य भूमिके मान मर्यादाके बढ़बैत छियै यहाँके आकर्षित करयवला धर्म छलै अपन रीति रिवाज बड्ड सुन्दरसँ हमसभ मनबैत छियै सभ समयके अलग अलग पर्व छलै पर्वके बड्ड श्रद्धासँ हमसभ मनबैत छियै अपन संस्कृतिके सुन्दर व्यवहारसँ आकर्षित हमसभ सभ बच्चा छियै सीखैत छियै माथेपर चन्दन लगेलियै हाथमे कलावा बन्हैत छियै आओर बड्ड नीकसँ पूजा पाठ करैत छियै दोसर धर्मके भी मान सम्मानसँ आदर सम्मान दैत छियै कुछ लोक जे छलै क्रिसमस भी मना लैत छथिन किछु मुस्लिम समाजके ईद भी छै भाइचाराके रूपमे मनबैत छथिन सुख शान्ति समृद्धिसँ सभ मिल जुलके जीवन जियैके सन्देश दैत छथिन हमसभ संस्कार के प्रति काफी जीवन जियैके अपना धर्म संस्कृति मजहबके मानैत छियै इएह अपन धर्म छलै बच्चे प्रत्येक दिन सभ घर परिवार बैठिके भगवानके नाम जपैत छियै समय समयपर पूजा पाठ होइत रहैत छै सुबह शाम भगवानके चिन्तन वन्दन अभिनन्दन करैत छियै गाय माताके पूजा करैत छी गौशाला छै कोइ कोइ एक गाय रखले छै कहीँ गौशाला छै जिनका नहि छै वहाँ जाके के गाय माताके जे भी भोजन बनैत छै पहिने हुनका खिलबैत छियै तकरा बाद अन्तिम रोटी जे हइ कुत्ताके खिलबैत छियै ई सभ हमर अपन संस्कार छै माँ अन्नपूर्णाके प्रणाम करै छी सभ सुबह शाम बैठिके बड्ड नीकसँ भगवानके नाम ले लेके भोजन हम बनबैत छियै सभ परिवारमे बैठिके एक साथ भोजन करैत छियै आओर खाइत छी जाहिसँ हम अपन इएह पहचान इएह विचारसँ संस्कारके अवतरण मानल जाइत छै जाहि धर्ममे हमसभ जन्म लेल छियै ओहि धर्ममे रीति रिवाजसँ मरि मिटिके मान मर्यादासँ रक्षा करैत छियै एहिमे शादी विवाह जाहि कुलमे जन्म लेने छियै ओही कुलमे ही वरण शादी विवाह हमसभ मिलि जुलिके करैत छियै